ہاں مجھے دو تین شوق ہے میرے جن میں سے پہلے پہلا بلاگنگ میں کرتا ہوں بلاگ بناتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اور مجھے ادھر ادھر گھومنا بھی جانا بہت پسند ہے اور اسی سی طرح آتا ہے کہ مجھے فوٹو گرافی کرنی بہت پسند ہے تو میرے خاندان سے مجھے کافی سپورٹ ملتی ہے جب میں نے شروع شروع میں بلاگ بنانا شروع کیا تھا تو میرے خاندان نے کافی سپورٹ کیا مجھے جگہیں بتائیں کہ ادھر جا کے تم ویڈیوز بناؤ ادھر جا کے ویڈیوز بناؤ اور کئی مشورے دیے انہوں نے مجھے اور جو میں کیمرہ لینا چاہتا تھا مجھے میری فیملی نے میرے برتھ ڈے پے دیا جو میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا اس سے کافی سدھار آیا میرے بلاگ بنانے میں